शेती एग्रिकलचर फिल्डान तंत्रगिन्यानाचे खूब वापर आसा आतां पयलीं मनशाचे गरज कम्पलसरी नॅस आशिल्ले शेती शेती आनी शेतांत उदक घालपाक नाजाल्यार रोंवपाक कितेंय करपाक मनशाचे गरज आशिल्ले पूण आतां आख्खें शेत मॅनेज जावंक शकता वीथ टॅक्नोलॉजी आतां कितलें मशिन्स डॅवलॉप जालां टॅक्नोलॉजीसून केन्ना उदक घालपाचें ताका इरिगेशन म्हणटा इरिगशन सिस्टम पळोवंक गेल्यार तकली फू उसाळटले तुमचे कित्याक केन्ना आमचें शेत सुकें जाता तेन्ना उदक कितले सँसर आसात सगळें सँसराचेर बेज्ड आसतात सँसर जेन्ना से डिटॅक करता की खूब ड्राय जाला आसतात जाल्यार उदक घालपाचें इरिगेशन सिस्टम ऑन जाता नाजाल्यार केन्ना रोंवपाचे टायम आसा जेन्ना खूब यू नो टायम तें मोन ते आमचे यराचे टायम येयला तेन्ना रोंवपाचें सुद्दां एक बटन दामचे पडटा मागीर सामकें रोंवतले सॅपरेट करतले इतले टॅक्नोलॉजी इनवॉल्व जाला ट्रॅकटर्ज ट्रॅक्टर्जान इतले टुल्स आसा इंटिग्रेटेड आसा तातूंत कांय कर करपाचें ना फक्त ट्रॅक्टर चलोवपाचे आनी भितरले भितर सगळें सॅपरेट जातात रायस ग्रेन्स सॅपरेट जातात आनी आमकां डायरेक्ट आमचे प्रॉडक्ट मेळटात अशे कितले आसात पूण हें मातशें डेंजरस सुद्दां कित्याक हांगा फटिलायझर आनी दुसरे कॅमिकल यूज केल्लेले आसतात पॅस्टिसायड्जां आनी जेन्ना टॅक्नोलॉजी इनवॉल्व आसता तेन्ना तें अनकंट्रोलेबली स्प्रे जातात हें जेन्ना अंट्रकंट्रबली स्प्रे जाता आमचे हॅल्थाक वायट जातात नुकसाण जातात पूण हय आमी कंट्रोल केले आनी हें रिस्क उणें केल्यार हें आमकां खूब फायद्याचें आसतलें टॅक्नोलॉजी एग्रिकलचर फिल्डान वेरी वेरी इम्पॉटंट कित्याक आतां आमकां फक्त एक बटन दामचे पडटा आनी बाकीचें सगळें जातलें